औ हेल्ल' औ बै माबा माने कन्दाक्ट'रना नों बासनि ओमफ्राय माबा आरोना आं सिटखौ माने चेन्ज खालामगोन आरोना औ सेन्ज खालामनो नागिरदोंमोन आरोना अ टिकेखौथ' मोनखागोन टिकेटखौथ' दानखाबायमोन आङो दानखानाया हेल्ल' सोलायनो हागोन ने

थांनाया बेनो थेजपुरफोरसिम थांगौमोन आरोना

ओरै उदालगुरिनिफ्राय दायरेक्ट थेजपुरनि बास आरोना औ सिटआ एसे प्रब्लेम जादों

माने एसे लास्ट सिटखौ लानो नागिरदों आरोना

हाहैगोनना होनो हा माने टिकेट औ जा माने टिकेट दानखानाय सोंदों आरो हागोन ना हाया होननानै कन्टेक्ट खालाम जागोन माने एडभान्स दानखानायखाय सोंदों आरो आं

मिनथिखाबाय मिनथिनाया उनाव उनाव खबर लानोसैदां आदै होनबा

कलेज फरायहैसिगोन कन्टेक्ट खालाम फिनजागोन

लागोन लागोन औ औ आदै जागोन

औ उनाव जासिगोन दे